किश बगैर बूट चप्पली पाइयै करदे ते ठेड्डा लग्गने दा डर रौंह्दा गिट्टी चुब्भने दा डर रौंह्दा ते बूट पाए दा होग ते तां ओह्दे कन्नै ऐसा जेह्ड़ा ऐ इक्क पैर जेह्ड़ा सुरक्षित रौंह्दा केईं बारी पैर जेह्का उच्ची निमी जगह पर बी रखोई जंदा ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा ऐ केह् आक्खदे उस्सी जेह्ड़ा पैरें गी लग्गने दा डर रौंह्दा ऐ पैरें गी जिसलै मौसम बे मौसम लग्गी जा जि'यां बरसांती गै अगर लग्गी जा कोई ते ओह् बी सौखा जेहा पैर संभलोंदा बी निं ऐ

ओह् जेह्ड़ा हवा कोला बी बचांदे न ते उसी बी पाई सकदे तुस ओह्दे कन्नै बी जेह्ड़ा ऐ तुस ठीक सुरक्खत रेही सकदे ओ ओह्दे बाद अगर तुस गल्ल करगे

इ'यां गै छड़ा आपूं गै निं सारें गी इ'यै प्रेरित करना कि जेह्ड़ी कि इ'यै सैर करनी चाहिदी ऐ सवेरे सवेरे सैर करो दौड़ लाओ

क्योंकि उ'नें जेह्ड़ा ऐ कसरत करना कसरत करना सेह्त गी जेह्ड़ा ऐ अंदरूनी तौर पर जेह्ड़ा ऐ मजबूत बनांदा जेह्ड़ा ऐ ओह् जेह्ड़ा ऐ बंदे गी जेह्ड़ी ऐ बमारियें कन्नै लड़ने दी ओह्दे अंदर इ'न्नी शक्ति पैदा करी दिंदे कि उसी कोई बी बमारी जेह्ड़ी ऐ नुहाड़े लागै निं पुज्जदी ऐ